आं गांसे बिजाबखौ फोजोबनो थाखाइ नै घन्टा लायो आरो आं खेबसेयावनो गांसे बिजाबखौ फरायजोबा सान्नै सानथामनि गेजेराव फोजोबो आरो आं दानारि बा सब्तायारि टारगेट जेबो गैया आं जि टाइम मोनो बा जायखिजाया टाइम मोनब्लानो गोसो बायदियै फरायो जाहाथे गोसो गोजोन्नाय मोनो सम मोनब्लानो आङो जा हायो बेखिनियाखौनो फरायो आरो बिजाबनि अनगायैबो आङो माब्लाबा लाइसि बा खौरां बिलाइफोरखौबो फरायो आरो बिजाबखौ आङो ओरै जायखिजाया टाइम मोनब्लानो फरायनाय जायो